पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि जम्मू च जम्मू दा कल्चर एह् ऐ कि इ'त्थें सारे जेह्के मिलियै रौह्ंदे जि'यां मुस्लमान हिन्दू सिक्ख बगैरा क्रिच्शियन बगैरा सारे किट्ठे रौह्ंदे दूआ जेह्का जम्मू दा फूड बगैरा होइया राजमांह् चोल इ'त्थें बहोत जादै फेमस न इ'त्थुं दे जम्मू कश्मीर दा फोक डांस फेमस ऐ कल्चर ऐ सारा सारी परम्परा सारे ओह् किट्ठे मनादे धेआर बगैरा हिन्दू मुस्लिम जेह्ड़े सारे किट्ठे धेआर मनांदे ते इ'यै जम्मू दा कल्चर